ہیلو السلام علیکم اریے سے ہیں چڑیا گھر میں رہتے ہیں اچھا بہت سارا چڑیا رکھی ہوئے ہیں اچھا تو چڑیا کو پھر کھلانا پلانا تو بہت ٹف ہوگا پھر کیسے کرتے ہیں مینیج اتنا سارا چڑیا کا ہاں اچھا اچھا تو پھر سب کبھی کبھی بیماری پڑتا ہوگا چڑیا سب چڑیا اور لینے میں تو اس کے لیے پھر ڈاکٹر رکھتے ہیں یا کہیں سے منگوانا پڑتا ہے اس کے لیے کمپاؤنڈر بھی رکھنا پڑتا ہوگا انجیکشن وغیرہ کے لیے اور پھر ٹائم ٹیبل پہ سے کھانا ونا بھی دینا پڑتا ہوگا تو بیما ڈاکٹر بتا جو پرہیز ورہیز کرتا ہوگا تو پھر کرنا پڑتا ہوگا آپ کو اچھا اور تو اس میں کھلانے پلانے کے لیے سب کا الگ الگ چارہ ہوگا الگ طریقہ کا تو سب کو الگ الگ طرح سے دیتے ہیں کھانے کے لیے تو ٹائم ٹیبل بھی یہ سب کا رہتا ہوگا اچھا ایسا ہے کہ ہم جو چڑیا گھر آئے ہیں گھومنے کے لیے اس میں کتنا گھنٹہ تک ہم رہ سکتے ہیں اس کے اندر اچھا اچھا تو اس کی اور نہیں نہیں نہیں تو اس کے بعد اس میں کھانا پینا بھی ہے کیا ہم لوگ کے لیے رہنے کے لیے

اچھا ٹھیک ہے